कक्राझार जिल्लानि जारिमिना जाबाय गोदोनि समाव कक्राझारखौ खेंख्राझार होननानैसो मिथिनाय जायोमोन कक्राझार जिल्लाया जाबाय आसाम हादरसानि मोनसे आसाम हादरसानि सिङाव थानाय मोनसे जिल्ला कक्राझार जिल्लायाव गोदो जा थासारियाव दङमोन बियो जौगानायनिफ्राय जौगाबोबाय कक्राझार जिल्लायावनो माने जोंनि बिटिआरनि मावख' सेक्रेटेरियेट अफिसा दङ बे जिल्लानिफ्राय नो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जे बरागारि होननाय मोनसे गामियाव जोनोम मोननो हादोंमोन बिथां बिथांखौ बर' सुबुंफोरा गासैबो भारतनि सुबुंफोरानो मिथिनाय जायो बर' हारिनि बिफा होननानै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि बिफानि मुङा मंगालारमा ब्रह्म आरो बिमानि मुङा लेबश्री ब्रह्ममोन बिथांनि मुङैनो जोंनि कक्राझार जिल्लायाव फरायसालिजों लोगोसे फरायसालिमा दतमा हालामाव दङ आरो बिथांनि मांखरसालिआ दतमा थुलुंगारि थुलुंगाफुरि होननाय जायगायाव दङ बिथांनि मावलांनाय बिहोमाजोंनो दिनै बर' हारिया सिनायथि मोनलांनो मोननो हादों आरो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जाहैबाय सासे उन्दैनिफ्रायनो हारि बर' हारिखौ गेरेमसा दानो थाखाय गावनि मावनांगौ हाबाखौ दसे सम दोन्थ'नानैब्लाबो बिथाङा हारिनि थाखाय गोबाङैनो बिहोमा होलांदों